हेल्ल' अनजना रेस्टुरेन्टनि सामलायगिरि नामा नोंथाङा आंनो एसे जाग्रा मुवा बेसाद नांगौमोन दा नोंथाङा बे जाग्रा मुवाखौ फाथायहरनो हागोन ना आंनो नांगौआ चिकेन फ्राय बेनिफ्राय मोनसे थान्डा बेनि उनाव पक'रि लाबोफानो हागोन दे जायखिजाया एसे थाब लानानै फैदो